नमस्कार नमस्कार बताइए अच्छा हेल्थ इंसुरेंस के बारे में आप जानना चाहते हैं और लेना भी चाहते हैं ना राइट तो आप वैसे कहाँ से हैं भैया आप तो ये एस बी आई एस बी आई एंश्योरेंस लेने के लेने का कुछ परपज़ होगा आपका क्यों लेना चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस देखिए ऐसा होता है ना कि इसके बारे में मैं बता रहा हूँ आपको आपकी फैमिली में कितने लोग हैं पाँच लोग अच्छा तो हमारा ये कहने का मतलब है ना हेल्थ एंश्योरेंस कराने पर एक फ़ायदा सब से बड़ी चीज़ मिलती है जो कि वो आपकी इंश्योरेंस कम्पनी जो आप मान लीजिए कि कभी कदा जैसे हम बीमार उमार पड़ जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं होते क्योंकि जब टाइम आ जाता है तो उस टाइम पैसे वैसे होते नहीं वग़ैरह शायद आपको ये बात पता है ना तो आप इंश्योरेंस करा लेंगे लगभग पाँच लोग लोग हैं आपके घर में ना तो आप सब का हमें हमें ऐसा लगता है कि आप सब का इंश्योरेंस करा ही लीजिए क्योंकि उस में बहुत बड़ा फ़ायदा है बेनिफिट मिलने वाला है क्योंकि आपको आपकी कोई भी हॉस्पिटल आपको दवा देगी तो ये नहीं कहेगी कि हमें आप बाद में पैसा दीजिएगा राइट तो आप ले लीजिए और लेने के बाद अच्छा प्लान भी है अच्छा अच्छा प्लान है मेरे पास और ले ले लीजिए आप दवा भी कराइए उसका कुछ माने जो चार्जेस आएंगे बहुत काम आएंगे आप धीरे धीरे अपना पे करते रहेंगे अब एक बार में हम पाँच लाख नहीं दे सकते लेकिन धीरे धीरे कर के दो दो हज़ार तीन तीन हज़ार कर के पे कर सकते हैं ज़्यादा नहीं आए ज़्यादा नहीं आएगा पाँच पर्सेंट पाँच पर्सेंट आठ पर्सेंट आता है बहुत ज़्यादा नहीं आएगा सा वो हाँ आप कुछ भी जैसे पाँच लाख ले लीजिए तो उस में आप महीने का या महीने का रख दीजिए जैसे पच्चीस सौ रुपये महीने रख दीजिए पच्चीस सौ छ पच्चीस सौ रख दीजिए अपना लगभग दो एक दो साल तीन साल चला लीजिए तीन साल हाँ तो तीन चार साल चलने दीजिए अपना माने कि ऐसे ही चला लीजिए हम आपको अच्छे से बताएंगे आप मेरे साथ बैठिएगा कभी सही बात है क्योंकि जानते हैं कि फ़ोन से बात करना थोड़ा सा वो होता है ना जब आदमी फिजकली बैठ कर बातें करता है तो उस में कुछ और उस में कुछ और समझ आता है ना हमें ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि जब पास बैठेंगे ना तो जो हम दिखाना चाहेंगे जो कॉपी पेन पेपर पर बताना चाहेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए होता है ना ऐसा ज़्यादा अच्छा रहेगा तो आप ले लीजिए लेना बहुत ज़रूरी है हाँ ठीक है चलिए ठीक है फिर कभी टाइम निकाल के आइए बैठिए मेरे साथ तो फिर बातचीत हो और ले लीजिएगा ठीक है ठीक है नमस्कार